नमस्कार मैडम बोलिए हाँ लक्ष्मी आइसक्रीम वाले से बोल रही हूँ

पंद्रह किलो बुक करवानी है कौनसा फ़्लेवर वो तो हमारे पास सारे हैं वनिला का है अमूल का है वाडीलाल का है और जैसे फ़ैमिली पैक के हिसाब से चाहिए तो अमेरिकन नट्स बहुत ही बढ़िया है आप जैसे बोल रहे हो ना पंद्रह किलो तो वो बेस्ट रहेगी अब आप बताओ आप को जो चाहिए हम अवेलेबल करवा देंगे कोई नहीं तो वो आप के आर्डर के हिसाब से बनवा देंगे आप के फ़ैमिली पैक का है एक सौ साठ रुपये किलो है ये फ़ैमिली पैक में जैसे ना अमेरिकन नट्स आएगी वो एक सौ साठ रुपये किलो है और ऐसे सिर्फ़ स्टिक वाली आइसक्रीम ले तो वो तो जैसे एक बीस की आएगी कोन है कोन में बहुत सारे फ़्लेवर हैं वो एक कोन पैंतीस का आएगा एक बीस का भी है और डब्बे वाली लोगे तो डब्बे वाली भी हमारे पास बीस के या पैंतालीस के सब हैं वो तो डब्बे हम उसके हिसाब से पैक कर दी हाँ तो हो जाएंगे वो तो आप मेम्बरों के हिसाब से बता दो आप का कुछ अंदाज़ होगा ही इतने मेम्बर उस के हिसाब से हम कर देंगे हाँ तो वो कोई बात नहीं वो टेंशन आप छोड़िए अगर आप के इस बीच कुछ कम भी पड़ जाती है तो आप हाथों हाथ हमें फ़ोन कर दीजिए हम भिजवा देंगे हमारे तो ये रहता है पाटी चौराहा नहीं नहीं मेन रोड पे ही है हमारा चौराहे पे और तो जैसे देखो ये सिंपल वाली अच्छी है पाइन बनाना की है पाइनऐप्पल की है स्ट्रॉबेरी की है ग्रेप्स वाली है इन का फ़्लेवर जैसे ही ग्रीन ही रहेगा लेकिन पूरा इस का टेस्ट है ना वो उसी फ़्लेवर का आएगा ये भी आप के जैसे एक ही फ़्लेवर की आप बनाते हो तो ये अपने डेढ़ सौ रुपये किलो ही पड़ेगी ये भी

ठीक है और आप अपना जो भी है लिस्ट है उसके हिसाब से दे देना ठीक है मैडम धन्यवाद